जी मैम मिल जाएगा उसका प्राइस हंड्रेड रुपी के ज़ी हाँ उसके अलावा है न आप आ जाइए देख लेना आपको कौन सा राइस चाहिए मैम उनका भी साठ रुपये है सत्तर रुपये है पाँच परसेंट डिस्काउंट भी है आपको कौन सा चाहिए था जी मिल जाएगा ना मैम हाँ उसमें भी पाँच परसेंट डिस्काउंट है

हाँ उससे अच्छी कौल उससे अच्छी भी है

सुबह साढ़े दस बजे

ठीक है ना हाँ मिल जाऊँगी जी पर क्या है न हाँ आप आ जाना आमने सामने देख लेना अपने

नहीं मैम आप आ जाइए देख लेना आपने जो आपको अच्छा लगे वह खरीद लेना आपने जी ठीक है मैम धन जी मैम आप गंज में आ जाइए हाँ जी जी मैम